राजस्थान सरकार ॿारनि लाइ जॾहिं हू कुझु शिक्षा करे त छॾनि पढ़ाई करे छॾनि तॾहिं हुननि खे छा करणु घुर्जे जीअं कहिड़े पासे वञणु खपे डॉक्टर लाइ इंजीनियर लाइ या मास्टर लाइ या वरी वापारु करण लाइ या जेको बि त उहे हिकिड़ी सरकारी सेमिनार रखंदी आहे जंहिंमें तमामु पढ़ियल लिखियल माण्हू ईंदा आहिनि ऐं तज़ुर्बे वारा माण्हू ईंदा आहिनि जेके हुननि ॿारनि सां ॻाल्हाईंदा आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हाए करे हुननि जी पसंदि पतो कंदा आहिनि जॾहिं हुननि खे ख़बर पवंदी आहे कि ॿार में कहिड़ो गुण आहे उन्हीअ आधार ते उन जी शिक्षा ऐं उन जे गुणनि जे आधार ते उन जी पसंदि जे आधार ते उन्हनि खे ॿुधाईंदा आहिनि कि तव्हां खे कहिड़े पासे वञणु खपे ऐं हुन मां ॿारनि खे जाम सहायता मिलंदी आहे मदद मिलंदी आहे त उहो पंहिंजो रस्तो अॻियां वधी सघंदा आहिनि पंहिंजे लाइ जेको हुननि जो सोच रहंदो आहे कि असांखे हाणे ई ठहणो आहे या हिन जॻह ताईं पहुचणो आहे उहो करण में सरकार ॾाढी मदद कंदी आहे ऐं केॾीमहिल त सरकार उन्हनि खे तकनीकी याने कि जीअं कमप्यूटर वग़ैरह बि फ्री में सेखारण जा बि सेमिनार लॻाईंदी आहे त जीअं ॿार फ्री में कमप्यूटर सिखी वठनि जेके कि हालांकि स्कूल में बि सेखारियो थो वञे पर उन खां पोइ बि घणेई कोर्स हूंदा आहिनि त के के कोर्स सरकार द्वारा बिल्कुलु फ्री में हूंदा आहिनि जंहिंमें का फीस कान लॻंदी आहे त सरकार जेका आहे उहा सुठी तरह ॿारनि खे सहयोग ॾींदी आहे उन्हनि खे कहिड़े पासे पंहिंजो वञणु खपे ऐं मार्गदर्शन ॾींदी आहे कि कहिड़े कहिड़े फील्ड में उन्हनि खे अॻियां वधणु खपे